हे यौ हम एतऽ गाँवसँ बाजै छी हमरा सरकारी योजनाके बारेमे किछु पता नहि यऽ किछु बता सकैत छियै अहाँ

नहि ओ सब तऽ अखनि नहि भेल यऽ हमरा हमरा तऽ कोनो कोनो चीजके हमरा अखनि सुविधा नहि मिलल यऽ सरकार द्वारा अच्छा मुखिया जीसँ मिलऽ पड़त ओहिमे कागचो लगैया कोनो अच्छा तऽ हमरा तऽ राशनो नहि मिलैया अभी तक तऽ यानी कि सरकारी योजनामे हमरा किछु अखनि नहि मिलैया इन्द्रो आवास खातिर जे छै से कतऽ जाए पड़त हमरा इन्द्रा आवास खातिर हमरा कतऽ जाए पड़त हमरा तऽ नहि यऽ पता तहन बतेबै तब हँ हँ जी हँ

अच्छा अच्छा घर तऽ हमरा आरके तऽ टूटले भाँगले यऽ ने ओएह सरकारी योजना कोइ चीजके पता नहि चलै छै तऽ पता नहि ने चलै छै कोइ चीज योजना सरकारी कऽ हँ हँ हमरा पता नहि यऽ सरकारी योजनाके बारेमे हमरा पते नहि छै तऽ हमे की करब हँ बृद्धो पेंशन बला काज होइए नहि नहि हमरे जेकरा यानी कि जकर उमर पुरि गेल यऽ पप्पे यऽ ममिये यऽ या गॉंवे समाजमे केओ यऽ ओहो जे कहलकै एक बेर पता करबै तऽ ओएह इन्द्रो आवास बला या अथीमे बृद्धा पेंशनमे

अच्छा

हँ अच्छा ओहोमे एतने समान लागै छै तऽ ओहो वार्डे मेंबरसँ हमरा मिलै पड़तै

आओर नहि नहि हमरा आरके तऽ नहि यऽ जानकारी

अच्छा अच्छा हँ हमरा आरके तऽ नहि यऽ जानकारी किछुके तऽ हमे कतऽ जाएब

हँ